एक सालसँ सबकिछु बहुत अच्छासँ चलैत रहल सबकिछु खाना पीना पढ़ाइ लिखाइ सबकिछु बहुत अच्छासँ चलैत रहै कोनो चीजके दिक्कत नहि रहै कपड़ा लत्ता खाना पीना खेलकूद पढ़ाइ लिखाइ सबकिछु सबकिछु सुचारु रूपसँ चलैत रहै ई महिनाके अन्दरमे हमर मम्मीके एक्सिडेन्ट हो गेल जइसे जइसे बहुत सारा ज्यादा पइसा लागि गेलक बहुत ज्यादा चोट भी लागि गेलक आओर बहुत ज्यादा नोकसान भी हो गेलक जइसे आर्थिक स्थिति भी थोड़ा बहुत कमजोर हो गेलक आओर ई बहुत दुखद घटना भी रहै हमरा जीवनके बहुत दुखी भी सब लोक हो गेल आओर सब सबके सब बहुत परेशान भी हो गेलक लेकिन अब धीरे धीरे इलाज चललक आओर सब ठीक हो गेलक मम्मी भी ठीक हइ आओर दवाइ उवाइ भी सब खाती खाइ छै आरामसँ रहे छै जबकि हालाँकि डॉक्टर कहले हबे कि आराम करै लागी आराम करैए आओर ठीक भी हो जाएत आओर सबकिछु हमरालए जीवनके सब ठीक भी हो जाएत